हेलो जी मैं सर आपने जो लोकेशन भेजी है मैं वहीं पर खड़ा हूँ आप ने मुझे भेजा है मैं वहीं पर खड़ा हूँ आप ने कहाँ का भेजा है आप चेक कीजिए जी मुझे आप नहीं दिख रहे मैं बिल्कुल करंट लोकेशन पर ही खड़ा हूँ यहाँ पर जस्ट इस दुकान के पास में ही देखो दुकान पर लिखा हुआ है राजू किराना स्टोर यहीं पर खड़ा हूँ मैं आप ने लोकेशन भेजा हुआ है बिल्कुल यहाँ पर एंड हो रहा है मैं यहीं पर आ कर रुका हूँ तो ये तो फिर आप को कौन सी जगह पर खड़े हैं कितना पीछे रह गए आप अरे तो ऐसे थोड़ी होता है आप आगे पीछे करते रहेंगे हम को आप ने हमें जो लोकेशन भेजी है हम तो उसी पर आए हैं अब आप ही पीछे ठहरे हैं आप ग़लत लोकेशन भेज रहें हैं तो इस में तो आप का प्रॉब्लम है ना तो जैसे कि मैं आगे निकल गया तो आप ने लोकेशन आगे की भेजी है तो फिर आप और इधर उधर गए होंगे पैदल वग़ैरह इस वजह से ठीक है मैं आ रहा हूँ आप खड़े रहो और कॉल चलने दो अब मुझे हाँ जी और आप के पास और क्या है जैसे ब्लैक पेंट है आप का जी मैं आ भी गया फिर आप जगह कौन सी कोई बताओ ना साइड में क्या है आप के ऐसी तो ऐसे तो बहुत सारे लोग लोग हैं यहाँ अब मैं आप को कैसे पहचानूँ मनीष स्टूडियो के यहीं पर खड़े रहो मैं अभी दो मिनट नहीं लग रहे है मेरे को आने में बस आ रहा हूँ उधर अब देख लो आप को आप को दिखाई दे रहा होगा मेरा ऑटो दिखाई दे रहा है दे रहा है क्या देखो राईट साइड में एक मिनट आ रहा हूँ मैं जी बस आ रहा हूँ आप दिख ही नहीं रहे मुझे कहाँ पर खड़े हैं फिर तो इधर एक तो फिर इधर कई लोग खड़े हैं हाँ हाथ उपर कीजिए आप का जिस से कि मैं कंफर्म हो जाऊँ हाँ ठीक है सर दिख गए मुझ को आप इधर आ जाओ थोड़ा निकल के बाहर